پچھلی عید پر میں نے اپنے بچوں کے لیے کپڑے لینے کا ارادہ کیا اور بازار کو گیا جب بازار پہنچا تو وہاں پہ میں نے ہمہ اقسام کے بچوں کے ملبوسات دیکھے جس کے اندر سے کچھ چند ایک مجھے پسند آئے جب میں ان کو دیکھنے گیا تو میرا تجربہ بہت خوشگوار رہا میں نے اپنے بچوں کے لیے ہمہ اقسام کے نت نئے رنگ اور نئے وضع کے کپڑے پسند کیے جن کی بہترین کوالٹی اور عمدہ سلائی اور عمدہ کلر عمدہ ڈیزائننگ مجھے اپنی آنکھوں دیکھے آنکھ نہیں ٹک رہی تھی تو میں نے اپنے بچوں کے لیے بہت اچھے سے کپڑے پسند کیے جو ان کی پہلی عید کے اوپر میں نے لیے تھے مجھے اپنا تجربہ آپ سے شیئر کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے